मुंहिंजे मन में तमामु सुठियूं सुठियूं यादियूं आहिनि नंढ़पिण जूं जेके मां कॾहिं न विसारे सघंदमि त कीअं मुंहिंजी मम्मी मूंखे स्कूल लाइ तयारु कन्दी हुई मुंहिंजूं चोटियूं कन्दी हुई मुंहिंजो टिफिन ठाहिन्दी हुई ऐं असां स्कूल मां अची करे मां ऐं मुंहिंजूं साहेड़ियूं असां बस्तो फिटी करे पाण में ॿाहिरि खेॾंदा हुआसीं लिक छिप ऐं ॾुकु ॾोर रांदियूं जेके अॼुकल्ह जा ॿार बिल्कुलु नथा कनि उहो सिर्फ़ु पंहिंजो टाइम मोबाइल में ई विञायनि था ऐं मोबाइल में ई गेम्स था कनि पर उहे जेके नंढपिण जूं यादियूं आहिनि उहे मुंहिंजे दिलि में आहिनि जेके जामु सुक़ून ॾींदियूं आहिनि